प्रतियोगिता ऐं प्रदर्शनी त हिकु असांजो समय जो हिकु असांजे अवस्था जो हिसो आहे असां स्कूल में हूंदा हुआसीं त बि कोई न कोई प्रतियोगिता थींदी हुई ऐं अगरि असां हाणे प्रदर्शनी में वञूं था काथे स्टॉल लॻाइण त उते बि असांखे इहो अनुभव असां कयो आहे असांखे खोड़ सुठो रिस्पॉन्स मिलियो आहे उन में खोड़ असांजी विकिणो बि थियो आहे ऐं असांखे उन में सम्मान बि खोड़ मिलियो आहे